हिकु जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह ॿ जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह टे जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह चारि जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह पंज जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह